तुमी म्हाका भारतीय मिडिया ह्या मुद्याचेर म्हजें कितें मत आसा तें सांग म्हणलां सांगपाचें म्हणल्यार भारतीय मिडिया जावं वा खंयच्या दुसऱ्या देशाचो वा प्रदेशाचो मिडिया जावं एकाच सारकें तांचें चलन चलिल्लें आसा सांगपाचें म्हणल्यार मिडिया आतां समाचार सांगचे परस डिबेट ह्या मुद्याचेर चड भर दिवपाक लागिल्ली आसा आनी डिबेट करता आसतना ते रायट वेन लेफ्ट वेन हे अशे पंगड हाडून बसयतात मागीर तांची फक्त झगडीच चलता ह्या हातूंत आमचो समाचार जो निव्ज आसा तो खंय खरपून गेल्लो आसा आतां डिबेट हो टॉपीक असो फुडें व्हरतात मिडिया वाले की अशें दिसता की खरेंच ते सांगतात ते खरें तांच्या परस आनी कोणूच ही खबर सांगपाक शकना पूण अशें ना खंयचो एक मुद्दो जेन्ना हजार फावटी तुमी रिपीट करीत रावतात परत परत ताचेरच म्हणत रावतात जाल्यार खंयूय आमच्या मेंदूचेर ताजो परिणाम जावन आमचो मेंदू असो विचार करता ते कितें सांगतात तें तें कितें तरी खरें आसा अशें नासता सगले कडेन ह्या मिडियान हीच एक दुर्गंधी पसरयिल्ली आसा आनी ह्या दुर्गंधे भितर खंयूय जर तरी एक टॉपीक आसा कितेंय थंयचो समाचार आसा तो हे मिडिया वाले सांगनात ह्या टोपिकाचेर ते इतले भर दितात की त्या टोपिकाक ते खंय विसरून वतात आनी तो जो पळय समाचार ऑर मिडिया ज्या आमकां सांगपाक जाय तें आमकां आमचे पर्यंत येना आतां तुमी म्हाका दुसरोय बी प्रश्न विचारिल्लो की खंयचीं खबरापत्रां फामाद आसात काय म्हूण तर भारतीय मिडियां भितर वा आमच्या गोंय प्रदेशांत भितर पळोवपा गेल्यार ए बी निव्ज जावं मागीर झी निव्ज जावं वा एन डी टि वी जावं आज तक जावं हे चॅनल भरपूर पळयिल्ले वतात आतां खबरांपत्रां जर तर म्हणलीं जाचेर आमी म्हणटात निव्ज पेपर जाल्यार आमच्या म्हज्या प्रदेशांत तरी गोमंतक नवीन टायम्स टायम्स ऑफ इंडिया जावं गोवादूत तरूण भारत हे पेपर आमी वाचतात हीं आमकां खबरापत्रां मेळटात पूण त्या खबरापत्रांनी सुद्दां आतां अशें चलिल्लें आसा की एडवर्टीजमेंट खंयचीय जर तर एक खबर आसा त्या खबरे परस थंय एडवटीजमेंटाचो भर दिवपाक ते फस्ट प्रेफरंस दितात पळोवपाक गेल्यार तांचीय बी तातूंत मिस्टेक ना कित्याक त्या हिसपानूच तांकां पयसो येता तांचे गुजर वेव्हार त्याच एडवरटीजमेंटाचेर जाल्लो आसा पूण ह्या हातूंतल्यान आमी खंय ना खंय आमचो जो पळय समाचार आसा तो लोकां कडेन पावपाक आमी दुरावलेले वतात